आमची जी भारताची ऍजूकेशन सिस्टम आसा शिक्षण पध्दती जी आसा ती भायल्या देशां परस तरी खूब बरी आसा अशे हांव म्हणटलो आनी खूब काही ताजी स्थिती जी आसा ती वायटूय आसा कारण एक तर भायल्या देशान खूबशे प्रेक्टीकल ट्रेनींग दितात जे की हांगा इंडियेन दिनाशिल्ले पूण निव जेन्नाच्यान एनइपी आयली म्हणल्यार नीव ऍजूकेशन पॉलिसी ट्वेंन्टी ट्वेंन्टी जेन्नाच्यान आयली तातूंत खूब बदल जे आसा ते केल्ले आसात ते कारणान आता फुडाराक जे ऍजूकेशन सिस्टम आसा तातूंत नक्कीच खूब तरी बदल जातलो अशी आशा म्हाका दिसता कारण पयली जे आमी फक्त पुस्तकी ज्ञान पुस्तकी गिन्यानांतलेच फक्त शिकताले ते आता आता जशी टॅक्नोलॉजी वाडल्या तशें मोबायलाचोय उपयोग वाडला इंन्टरनेटाचो प्रयोग वाडला तेन्नाच्यान आमी खूब नवे कितें शिकतात भुरगीं पयलीं फक्त लायब्ररीच्यान पुस्तकां सोदताले तातूंतलेच बरयताले पूण आयज काल भुरगीं खुबशे नॅटावयले सामग्री वाचून खुबशे वेबसायटी पळोवन खुबशे तांचे जे वेबसायटी आसा ताचे वयले नॉलेज घेवन थंयच्यान मॅटर घेवन ती बरयतात आनी आपलो ऍसायनमेंटूय करतात पयलीचे तुलनेन आनी आताची जर तुलना केली पयलीचे मॅटरा भितर आनी आताचे जे ऍसायनमेंट बीन करताली ती कॉलीटी जर पळयली जाल्यार आजकालची कॉलिटी खूब बरी आसा अशें आमी म्हणपाक शकतात कारण आजकाल मॅटरूय तितले चड आसा सामाग्री चड आमकां मेळटा पयली एक सामाग्री खातीर आमकां लायब्ररीन वचपाक पडटाले किंवां खूब कमी जे स्त्रोत आसा आमचे ते आसताले कारण आजकाल स्त्रोत खूब भरिल्ले आसात आनी तेच प्रमाणे पयली जी शब्द संपदा आसताली ती खूब कमी आशिल्ली नाल्यार काय ठरावीक अशें शब्दकोश पळोवनूच आमकां जे आसा मॅटर ते घेवचे पडटाले पूण आज काल खूब ऑनलायन शब्दकोश शब्दकोश आसात तशेच वर्डनॅट्स जी आसात ते अवेलेबल आसात आनी तें कारणान आमचेकडे खूब आज सोर्स आसात ते सोर्स आशिल्ले कारणान आमचे कडेन खूब गिन्यान हे तयार जाल्ले आसा त्या भायर पयली प्रॅक्टीकल चड करनाशिल्ले त्या मनान आमी आजकाल खूब प्रॅक्टीकल करपाक लागल्यात पयली एकदां असोय विशय आशिल्लो की कंम्पूटर विशय फक्त आमी थियरी शिकताले आनी तितले आमकां कंम्पूटर प्रॅक्टीकल आमकां करपाक मेळनाशिल्ले आजकाल आमी पळयतात की कंम्पूटर आमी शिकतात थियरी आनी प्रॅक्टीकलूय खुबशे करपाक लागल्यात खूब ल्हान वयाचेर भुरगे आजकाल मोबायल इंटरनेटाचो वापर करपाक शिकल्यात आमच्या वेळार शक्य नाशिल्लो आनी तशीच टॅक्नोलॉजी आज काल वाडिल्ली आसा फाय जी सद्या यूग आसा फाय जी आशिल्या कारणानूय बी खूब बदलाव जाल्ले आसात आनी अशेंच जे काही बदलाव टॅक्नोलॉजीच्या बाबतीन जाल्ले आसात तें नक्कीच ऍजूकेशन क्षेत्रांत सुद्दां बदलाव हाडटल्ले हातून मातूय दुबाव ना आनी भायली कंट्री जशी आपले भुरग्यांक एक वेगळेतरेन ट्रेनींग दिता किंवां डिफ्रंट ऍजूकेशनाच्या बरोबरूच जे डिफ्रंट ट्रेनींग दितात खास करून मिलिट्रि ट्रेनींग म्हण किंवां आनी कसले तरी स्वताचे सुरक्षेचे बद्दल बी तें काय ट्रेनींग आमचे कडेन इंडियेन दिवपाची गरज आसा